हैलो हां जी हां जी हां जी बिलकुल बोलो जी जी हां जी हां जी बिलकुल हां जी बिलकुल गुड हेल्थ

ऐक्चुअली इ'यां पर पर्सन ते साढ़ा फाईव हंड्रेड रुपीज ऐ पंज सौ रपेआ ते बाकी तुस मिलो आइयै ते इ'यां गेम गेम कदूं ऐ थुआढ़ी हां बिल हां जी टाइमिंग शामीं छे बजे तक आफिस खु'ल्ले दा होंदा सवेरे नौ तू छे ठीक ऐ ठीक ऐ ते एह् इक्को मैच इक इक सिंगल मैच ई ऐ जां ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं कोई निं तुस मिलो आइयै फ्ही गल्ल करने आं ते साढ़ा एह् फाईव हंड्रैड पंज सौ रपेआ पर पर्सन लैन्ने अस इयां ते तुस मिलो फिर गल्ल करी लैन्ने आं अग्गें ठीक ऐ